सोशल मिडीया तातूंत आतां आयलें फेसबूक इंस्टाग्राम यूट्यूब वॉट्सऍप अशे तरेन आमकां हे वेगवेगळे प्लेटफॉर्म पळोवंक मेळटात तातूंतल्यान चड म्हणल्यार इंस्टाग्राम आतांचे पिळगेक इंस्टाग्रामाचेर रील करून खुबशे इनकमूय मेळटात तशेंच तांचो तांकां टेलंट दाखोवपाक मेळटा त्या खातीर इंस्टाग्राम तशेंच युट्यूबय आतां आमकां खुबशें मळ युट्यूबार आमकां तरे तरेचें गिन्यान गिन्यानिक शिक्षणीक चेनल आसता ते आमकां शिकवण मेळटा बरे तरेन तशेंच आनी आमचो टेलंट दाखोवंक शकतात आतां पळोवंक गेल्यार गोंयकारांचे आतां खुबशे चेनल्स मेळटा तुमकां कोंकणी शिकोवंक मेळटा गोंयकाराचें जेवणा खाणाचे रांदपाचे चेनल्स आसता तशेंच युट्यूबाचेर आमचो आतां खुबसो भाशेचे हे आतां लिमीट उरूंक ना पूण खुबशे युट्यूबार येवन लोक आपले टेलंट दाखयतात आनी आपले आपली भाशा आपलो कल्चर वेग वेगळ्यां देशांनी पावयतात म्हणून सोशल मिडियाचो एक बरो वापर आमच्या गोंयान पळोवंक मेळटा